योगा करप तितून तुजें स्वा स्वास घेवपाचें स्टॅमिना वाडटा स्विमिंगान मेन गोश्ट म्हणल्यार तुजें स्वास स्वासाचेर कंट्रोल आसपा तुका जो परेन तुजो स्वासाचेर जर तुजो शुद्धीकरण आसा तो पर्यंत तूं स्विमींगान मास्टर जाल्यार जर तुजे कडेन ना जाल्यार तूं तुजें तुका सामकें पुरो जातलें रोकडें आनी तुका चड वेळ स्विमींग करप पावपा ना तितून तुजें हॅल्थ बेनिफिट्स कमी मेळटलें तुका पूण मेळटा स्विमींग करप वायट न्ही मेळटा पूण योगा आनी पिलेट्स बी करतगीर तुजें लंग्स बी बरें जाता फ्रेश उरता आनी तुजो स्वास बरो येता तुज्या बॉडीनी बरें ऑक्सिजन लेवल वाडटा सो तितून तुजें स्विमींग तुका बरें करपाक मेळटा